مجھ کو ڈرل مشین کے بارے میں بتانا ہے یہ مشین اگر ہم بنا احتیاط کے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے شریر کو کہیں سے بھی ہمارے بدن کو کہیں سے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے مشین کو ہم بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اگر ہم اس کی وائر کو جو ہے بنا چیک کرے پکڑیں گے تو یہ کہیں سے بھی جو ہے وائر کٹی ہوئی نکل سکتی ہے اور ہمارے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے جس کے دوارا جس کے ساتھ ہی ہم بےہوش ہو کے بھی گر سکتے ہیں اور مشین بہت ہی خطرناک اوزار ہے یہ ہمارے ہاتھ پیروں میں بھی گھس سکتا ہے تو اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے